हेलौ औ सोरमोनथाय ए बालाझार माने मुराफारासो जोंना औ मुराफारा होनो लामायाथ' दा गोदानसो बानायगासिनो दङ ओमफ्राय ओरै ससेया मोजां ओरै बालाजाहारजों थांनाय फैनाय लामाया मोजां ससेया ओमफ्राय ससेया दालां जायाखै दालाङा औवा दालांसो ओमफ्राय मा गारिजों फैगोन नोंसोरो फिरफिलि गारि ना कारजों

बेंथलनिफ्राय नोंसोरो ओरै दाइरेक्ट बालाजाहारनि गारि नङाबाबो गासागावनि गारि हमनांगोन नोंसोरो फिरफिलिफोर लाना फैनांगोन बङाइनिफ्रायथ' बेंथल दाइरेक्ट फैया विंगारा बेंथलावनो थाबथायो ओमफ्राय नोंसोर फिरफिलिखौ लाना फैनांगोन खिन्थु दालाङा बारजाया जोंना औवा दालां जोंसो फैनांगोन गारिखौ गारबोनानै ससे औ थाबायनानैसो फैनांगोन ओमफ्राय लामाया दा हौरैबो गासागावजोंबो गाज्रिथार बानायगासिनोसो आर ओरै होरै बालाजारनि साहा थांनाय गिदिंनानैसो खाथिजोंसो गिदिंनानै फैनांगोन ओमफ्राय औ मा गारि लाबोगोन नोंसोरो नङा बे जोंनि गामिसिम फैनांगौ आवहाय मा गारिजों फैगोन फिरफिलि लाबोदो ओमफ्राय फिरफिलिखौ बे औवा दालां मोनजासिम लाबोदो औवा दालां मोनोब्ला फिरफिलिखौ हगारहरदो ओमफ्राय नोंसोर थाबायबोदो फिरफिलि सालायजाया दालाङा होमबानो मुराफारा मोनबाय दे होमबा औ दे दे फैबा फन खालामदो दे